یہ کائنات ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سب سے پہلے ہمارے نبی آئے آدم علیہ السلام پھر یہ دنیا آہستہ آہستہ آہستہ پھیلی اس میں چاند تارے ستارے سبھی اللہ تعالیٰ نے اتارے پھر یہاں جانور بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں آہستہ آہستہ ایک آدم علیہ السلام سے لے کر اتنی بڑی دنیا بن چکی ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے ساری جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ ایک انسان کے لیے بنائی گئی ہیں جتنی مخلوق ہے وہ سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہیں اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے اور ہمارے نبی کو بھیجا گیا آخری نبی جو ہے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے دنیا کو راستہ بتایا چودہ سو سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے انہی انہی راستوں پر ہمیں چلنا ہیں اور یہ کائنات جو بنی گئی ہے اصل میں انہی کے لیے بنائی گئی ہے